हैलो नमस्ते रमन जी अ रमन जी तुस अखनूर दा बोला दे ओ रमन जी अ'सें गी सनाओ अ'सें अखनूर औना होऐ ते अ'सें गी सनाओ अखनूर कोई दिक्खने फिरने आह्ली घुम्मने आह्ली जगह कोई सनाओ हां जित्थै अस घुम्मी फिरचै अच्छ अच्छाऽ अच्छा

अच्छा ते में सुनेआं कोई गुरद्वारा बी है अच्छा चलो शुक्रिया अ'सेंगी इन्नी म्हत्तवपूर्ण जानकारी देने लेई ओके